औ नों माबा स्ट्र'बेरी गायो नामा बोरै बोरै बोरै गायो बाल आंबो सोलोंगौमोन हाय माबोरै माबोरै गायो बेसे बेसेबां बेसेबां थाङो बेसेबां बेसेबां थाङो स्ट्र'बेरी गायनायावलाय बेसेबां बेसेबां लाभ जायो ए औ औ औ आंबो गायगौमोन बिदिबा आंबो सोलोंगौमोन माबायदि माबायदि गायो बे स्ट्र'बेरी ड्रागन फिथाइ माबोरै गायो माबोरै मायो आं सोलोंगौमोन आरो माबोरै खालामो बे औ स्ट्र'बेरी फिथाइफ्रा थाइनैजोंनो माबाना बिस थाखा गाहाम दां ए खामला होनाय मा होनायफ्रावनो थांसोगारगोन नामा ए औ औ आंबो गायनो सोलोंगौमोन हाय एसे गायनायनायगौमोन आंबो गायनायनायगौमोन आङो दा नोंजोंनो सोलोंनांसिगोन जाहैबाय आङो औ आरो दा नै आखायफ्राव थाखा फैसा गैयाबा खामला दामला होनो मानो दिगदार जागोन ना गायनोलाय जोबोद गोसो आरो आबाद मावनायखौलाय आबाद मावनो बिराद गोसो खिन्थु थाखा फैसा नांगोनना एसे औ औ औ औ औ औ बिराद लाभ थाथारो नामा स्ट्र'बेरी गायबा ए सोलोंगौमोन आंबो गायगौमोन आङो गायनायनायनांसिगोन हाय सोलोंनांसिगोन औ औ औ गायनांसिगोन औ औ दे दे